हा हलो मैं यहां हा मैं लखनऊ से बोल रही हूं और आपके रेस्टोरेंट हैं होटल आहे तव्हांजी रहण जो पोइ बंदोबस्त थी वेंदो अच्छा असां पंज माण्हू अचूं पिया त असांखे सभु सुविधाऊं मिलंदियूं एसीअ जूं रूम अच्छा असांखे पंज ॼणा हम्म त असांखे राति जी मानी बि खपे ॾींहं जी बि खपे सुबुह जी चांहि खपे ऐं हा ऐं सुमण लाइ रूम सुठा साफ़ु सुथिरा हुजनि ए सी ए सी रूम खपेनि

अच्छा त तव्हां असांजे ॿारनि खे जीअं लखनऊ जी बिरयानी पसंदि आहे त अच्छा ऐं ॿियो तव्हां कहिड़ी तव्हांजी शइ फ़ेमस आहे हुन शहर जी अच्छा अच्छा असांजी सिंधियुनि में जेको आहे हिकिड़ो ॿुधल आहे साई भाॼी पुलाव त उहो बि उहो बि मिली वेंदो अच्छा हम्म ऐं जेको इहो डिनर में ॾींदा आहियो जीअं राति जो लाइट खाधो खपे अच्छा अच्छा जेको ऑडर कंदासीं सुठो ई मिलंदो अच्छा तव्हांजा रेट पर तॾहिं ब तव्हांजा रेट रूम जो वठण रहण करण उन्हनि जा त फ़िक्स हूंदो न हिक हिक रूम जो किरायो केतिरो हूंदो हुनजो टे टे हज़ार रूम जो किरायो आहे अच्छा ॿियो जेको असां ऑडर कंदासीं खाईंदासीं अच्छा अच्छा तव्हांजो रेस्टोरेंट हम्म तव्हांजे रेस्टोरेंट में असांखे जीअं किथे वञिणो आहे करिणो आहे त तव्हांजे हुते जी फ़ेसिलिटी मिली वेंदी घुमण करण जी कारूं वग़ैरह सभु मिली वेंदियूं

अच्छा इअं शेक वग़ैरह थिए राति जो ॿार शेक था पसंदि कनि उहो ब मिली वेंदो सभु मिली वेंदा अच्छा मां टाइम तव्हांजो बंदि थिअण जो ऐं खुलण जो टाइम हूंदो न

अच्छा सुबुह जो तव्हां जेके रहल हूंदा उहो त हा त चांहि सुबुह जी मिलण घणे बजे शुरू थी वेंदी आहे के केॾी भई किथे अठे बजे चांहि मिलण शुरू थींदी आहे किथे सते बजे अठे अथव बुज़ुर्ग हूंदा आहिनि त साढे छहें बजे उथी वेंदा आहिनि त तव्हांजी होटल में अच्छा पहिरीं ॿुधाइणो पवंदो अच्छा पोइ तव्हांजे खे शेवा जो मौक़ो ॾिबो

अच्छा अच्छा त पोइ तव्हां असांखे मौक़ो तव्हांखे ॾींदासीं ठीकु आहे ओके